हेल्ल' हेल्ल' बायद'ना अ बायद' नै आंहा माबा फिसाजो फिसाज्लाया दान्स क्लास लानो नागिरदोंमोन नालाय दा आं बायद'नाव हैनो नागेरदोंमोन दा फिस फोरा बेसेबां लायोथाय बायद' बैसोआ दा बिसोरो माबा हिनजावसाया फास बोसोर जाबाय हौवासाया नय बोसोर जाबाय दा मोनोबा आङो एदमिसन खौ लाहैगौमोन बायद' जायगा दङब्ला

औ बेसे बेसे लायो बेबा ए औ औ ओमफ्राय ओरैनो सब्थायाव सानबैसे फोरोङो बायद' औ ए साननै आरो ना सब्थायाव ए औ औ औ औ ओरैनो खय घन्टा लायो बेबा एक घन्टासो जायोना ए एसे टाइम खौ बारायबावनो हाया नामा बायद' एसे टाइम खौ बारायबावोबा मोजां जागोन बायदि मोनो आरो औ औ होनबा माब्ला लाहैनो आङो बायद' एदमिसन खौ दिनै साब्बिस थारिख जाबाय होनबा बे मासखौ जोबनानै लाहैनोसै नामा बे मासखौ जोबनानै औ औ बे मासखौ जोबनानै लाहैनोसै बायद' होनबा एबार माबा आं सोलाबनाय बायदि नों बायद'नो आं फन खौ हरफिननोसै औ औ औ दे होनबा बायद' औ औ दे बायद' होनबा औ औ दे औ